स्विमिंग दे साढ़े वास्तै बड़े फायदे ऐ सारें कोला पैह्लें ते जेह्ड़ा फै फायदा ऐ साह्नू फिट्ट रखदा ऐ स्विमिंग कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़े लोक डेल्ली स्विमिंग करदे उंदा डेल्ली दा बाडी वर्क आऊट होंदा ऐ जो कि इक जिम्म जाने कोला बैटर ऐ अकार्डिंग टू मी ठीक ऐ जिस केह् में केह् सनाया केह् हा बाडी वर्क आऊट होंदा मतलव स्विमिंग इक फुल्ल बाडी वर्क आऊट एक्सरसाइज ऐ और एह् साढ़े ब्रिथिंग कंट्रोल च वी बड़ी जैदा हैल्प करदी ऐ लाइक जिसलै असी स्विमिंग करने होन्ने अस ब्रीथ इन्न और ब्रीथ आऊट करने होन्ने और एह् टैकनीक केह् होंदी कि जिसलै असीं पानी दे अन्दर जन्ने होन्ने उसलै अस ब्रीथ आऊट करने होन्ने और जिसलै साढ़ा मुह पानी दे उप्पर होंदा ऐ मतलव पानी दे बाह्र होंदा ऐ ठीक ऐ ते उसलै अस ब्रीथ आऊट करने होन्ने एह् ही इक मेन जेह्ड़ी टैकनीक ऐ साह्नू सिखांदे ब्रीथिंग कंट्रोल ठीक ऐ ओवरआल इदे बड़े जैदा बैनिफिट ऐ हैल्थ बैनिफिट वी इदे बड़े जैदा जिसलै असीं फिट होग्गे साह्नू बीमारियां वी घट्ट लगनियां साढ़े हार्ट मतलव हार्ट अटैक दे चांसिस घटी जाने वेट लास वी होना थोह्ड़े हैल्दी होग्गे मतलव ठीक होग्गे ते फिट होई जाने प्रापर मसल बिल्ड अप बगैरा सब होना ऐ